आङो बे समाव मोनसे धोरोमसालियाव थांनानैहाय आङो माब्रै आङो गोजोननायखौ मोननो हायो आं बिनि सोमोन्दैहाय आङो बुंनो नागिरदों आं सासे इसोरखौ फोथायग्रा एबा ख्रिस्टियान जानायखाय आङो आंनि न'खाथियावनो थानाय मोनसे गिरजायावनो आङो बाहागो लायो अरायबो आङो बाहागो लायो आंनि बियाव बाहागो लानायनि गुबै थांखि जादों जाहैबाय जे इसोरा जे गेदेद इसोर बे इसोरा जे आंखौ दाबाय इसोरा जे बयनिबो गुदि बिगोमा बै इसोरखौहाय जोङो मान होनो थाखायहाय जोङो मोनसे जायगायावहाय जोङो जमा जायो जायखौ जोङो बुंजाबाय गिरजा दा बे गिरजायाव थांनानैहाय आङो इसोरखौ मेथाइ खननानै बाखनायो दामनो देनो रोङाब्लाबो जोङो गोबां मेथाइ खननानैहाय जोङो बे गेरजाफ्राव थांनानै जोङो इसोरखौ बाखनायो खुलुमो आरो मान होयो आरो बिसेसखै आङो बे गिरजायाव थांनानैहाय आंनि बांसिन रंजानायानो जाहैबाय मेथाइ खननाय आङो मेथाइ खननो मोजां मोनो आरो मालायनि मेथाइ खननाय गिटार दामनानै रंजानाय मोसानायखौहाय नुयोब्ला आङो बिराद रंजानाय मोनो आरोखि बे दा बेनिखायनो आंनि जिबनावहाय साबसिन हुदा होननानै बुङोब्ला आंनि मेथाइ खननो गोसो जानाय आरो मेथाइखौ खोनासंनो लुबैनाय बेनो आंनि मोजांसिन हुदा